जी हाँ हाल ही में मैने एक हेयर आयल ख़रीदा है अनियन आयल का वह बहुत अच्छा है उससे मेरे बालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ है क्योंकि जब मैंने उसको लगाना शुरू किया है उसके बाद से मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया है बालों का मुलायम बहुत ज़्यादा हो गये है और बाल एक रूप से व्यवस्थित होते है और जबसे मैंने अनियन आयल का इस्तेमाल किया है मेरे बालों में अलग सी चमक है और मुझे अनियन आयल बहुत पसंद है क्योंकि उससे मेरे बालों का झड़ना गिरना टूटना सारा कुछ रुक गया है और बालों की ग्रोथ भी अच्छी तरीक़े से हो रही है